जैसे दुनियामे कहीं भी घूमना हमरा तऽ बहुत सबसँ जादा पसन्द पड़त मन्दिर जाना जैसे वैष्णोदेवी तारापीठ बोलबम इसब जगह तऽ हम हो आएल छिए घुमि फिरके आएल छी हमर एक ही इच्छा छै अब हम जाउँ वृन्दावन यूपीमे पड़ैछे बहुत ही अच्छा छै हुनकर हम सेवाभी लड्डू गोपालके हम सेवाभी करए छिऐ हुनका अपनघरमे प्राणस्थापित करवाएल छिए घरमे लाओल भी छिए हुनके दरबार जाएके एक ही इच्छा छै अब वृन्दावन जाउ किछु दिन वहाँपर जाकऽ घुमू फिरु वहाँके वहाँके कल्चरके बारेमे थोड़ा जानू हम अच्छेसँ जानि जानिके पूजा पाठ करु जेकि अच्छा लगय है जैसेकि हम बोलबम भी गेल छी दो दो तीन बार तऽ हम हो आएल छी अभी तकमे आ तारापीठ भी दो बार गेल छी वैष्णोदेवी नहि गेल छी वहाँके भी इच्छा छै देखू कब जाए सकए छिऐ हम आओर वृन्दावन मायापुरी जैसे इतने स्थान बहुत सारे एहन पूर्णियाँमे मन्दिर छै घुमय फिरयके पूजा पाठ करैके तीर्थस्थल जैसेकि छै बहुत जगह गेल छी बहुत जगहके उमीद छै भगवानसे प्रार्थना छै कि हम जाए सकी घुमू वहाँके पूजा पाठ करु हुनकर दर्शन पाउ तऽ अब सबसँ पहले हमर एक ही इच्छा छै सबसे जिन्दगीके हरपल का इन्तजार कि हम वृन्दावन जाउ यू पीमे पड़ैछे वहाँ जाएके हुनकर दर्शन करु किछु दिन रुकु किछु दिन वहाँ ठहरके पूजा पाठ कए लिअ ऽ पूरा घूम फिरके आउ जैसेकि बंगाल थोड़ा बाहर एरिया जायले पड़ि जाइत छै हमरा हम जायब हमरा पसन्द पड़त घूमना सबसँ जादा हमरा पसन्द पड़य छै कहीं जाएके किछु दिन रुकु सबसँ जादा सफर करना बहुत ही जादा पसन्द पड़ैछे हमरा पूजा पाठ करना सबसँ जादा आओर हमर जादातर पूजा पाठमे ही टाइम जाइत छै पूजा पाठ हम बहुत जादा टाइम देए छिए मन्दिर गेलहूँ दू तीन दिन चारि दिन पाँच दिनके लिए आरामसँ गेलहूँ पूजा पाठ करलहूँ बहुत ही जादा टाइम देलहूँ भगवानके सेवा जितना कए सकिए बहुत ही कम जैसकि बहुत लोग गेल बोलबम गेल आज गेल काल्हि आएल तऽ ओना नहि चाही हमरा हम चाहब कि जैसे आज गेलहूँ तीन चारि दिन पाँच दिन रुकु किछु दिन घुमू फिरु टाइम दु टाइम आओर वृन्दावन जब भी जाएब पाँच छओ दिनके लिए ही जाएब आरामसँ घूमब फिरब कृष्ण भक्ति करब ठाकुरजीके भी अपन घरमे राखने छी तऽ हुनका सेवा करए छिए हुनका मन्दिर जाएके बहुत ही जादा इच्छा हमर जिन्दगीके एक ही इच्छा उमीद कि अब भगवान बुलावै तऽ कृष्ण मन्दिर यू पीमे ही बुलावै प्रेम मन्दिर सबसँ जादा घुमएके अहाँ लोगभी जाओ बहुत ही अच्छा मन्दिर छै वहाँके नजारा वहाँके हरचीज बहुत ही सुन्दर मन का शान्ति मिलत पूजा पाठसँ हरचीजसँ अहाँकेँ सुकून मिलत हम तऽ गेलछी कई बार आओर भी हम जाएब घुमए खातिर बहुत लोग कहब नहि हम नहि जेबए हमरा ई सब चीज नहि पसन्द तऽ ओ सबकेँ अपन अपन नजरिया अपन अपन सोच हमरा तऽ सब जगह बहुत पसन्द हम गेल भी छिए बहुत जगह गेल भी छिए जैसे केदारनाथ भगवानके दयादृष्टिसे बुलाओल आए जरूर जएबे हम देखू यू पी जाना प्रेम मन्दिर सबसँ जादा वृन्दावन मनके एक ही इच्छा